में इन्ने दिनें दा सोचा दी ही कि कोई फोन लैं फोन लैं में पैसे कट्ठे कीते इक इक रपेआ पैह्लें में सोचेआ कि कोई ऑफर चला दे कि आनलाइन मंगां फ्ही आनलाइन में सोचेआ पता निं कनेहा होना में सोचेआ इ'यां गै लैन्नी आं कुदै दकानै परा मिगी किश लोकें आखेआ कि ओह् आहली उत्थें जा उत्थें शैल फोन थ्होंदे में आखेआ कोई निं जन्नी उत्थें गेई फोन लैत्ता में उ'नें फोन मिगी ठीक थ्होई गेआ कोई बारां ज्हार दा फोन लैत्ता में पैसे जोड़ी जोड़ी तैह्लूं फो न पूरा ठीक हा उ'नें आखेआ कि गरैंटी बी ऐ इक साल दी ते फोन लैत्ता घरै गी आई फोन लेइयै

पैह्लें मेरै कोल फोन नेईं हा फ्ही जागतें दियां क्लासां लगदियां आनलाइन सारें कोल फोन हे कि साढ़े तुस बी लैई लैओ इक फोन बच्चे बोलदे सारें फोन साढ़ै कोल फोन नेईं ऐ साढ़ियां क्लासां लगदियां असेंगी मास्टर पढ़ांदे हे असेंगी निक्खरदे हे आखदे हे फोनै पर क्लासां लग्गनियां साढ़ै कश फोन गै नेईं हा पैसे गै नेईं हे फोन लैने गी इन्ने दिनें दे पैसे जो़ड़ी जोड़ी जोड़ी कोई इक साल लग्गी गेआ पैसे जोड़ने गी फोन लैत्ता इक फोन बी निं शैल चलेआ इक हफ्ता चलेआ ठीक ते ओह्दे बाद च एह् फोन बड़ा गंदा छड़ा तुसें मिगी फोन दित्ता जेह्ड़े पैह्लें पैह्लें फोन औंदे हे उं'दे कन्नै चार्जर हैडफोन एह् खाल्ली फोन लैत्ता होर फोन बी निं चलेआ इन्ना गंदा फोन निकलेआ स्पीकर एह्दे इन्ने तौले खराब होई गे होर हल्ली एह् त्रै त्रै घैंटे चार्ज लाना होऐ चलदा खाल्ली अद्धा घैंटा बी निं चलदा ऐ फोन करना होऐ कुसैगी हैंग मारदा कुदै इ'यां आखदे कि इयां उसी केह् आखदे नैट आन करदे ओह्दे कन्नै बी अस किश बी दिक्खी सकने इ'यां गुगल उप्पर बोलियै वीडियो औंदियां शैल शैल ओह् ओह् आह्ला रिचार्ज कराया त्रै सौ रपेऽ दा सिम लैने गी पैसे जोड़े त्रै सौ रपेऽ दा रिचार्ज कराया ते रिचार्ज केह् करना हा फोन गै खराब इन्ना मंदा फोन निकलेआ चलदा गै निं ऐ खाल्ली इक हफ्ता चलेआ खिच्चियै ओह्दे शा बाद कुसैगी फोन करां नेईं फोन होंदा कुसै दा फोन अवै तां चकोंदा बी निं ऐ इन्ना गंदा फोन हून एह् बौह्त गंदा फोन आया ऐ एह् सारे करदे कि इन्ना गंदा फोन तूं लैत्ता की ऐ इन्ना गंदा फोन ऐ इक ते पैसे जोड़ी जोड़ी फोन लैत्ता उप्परा चलेआ बी निं में फोन चाहिदा गै नेईं ऐ नेहा फोन गरीब आदमी अस पैसे बड़े मुश्कलै नै जोड़दे रुट्टी खाने गी त्रै टैम रुट्टी बड़े मुश्कलै नै थ्होंदी ते एह् ते फोन लैत्ता हा असें पैसे जोड़ी जोड़ी फोन बी निं चलेआ एह् केह् करना हा किस्मत अपने शा शैल गै लैत्ता हा फोन केह् करना हून चलेआ गै निं ऐ असें केह् करना इन्ना गंदा फोन निकलेआ कदें सोचे दा बी नेईं हा कि एह् नेहा फोन थ्होना मिगी इन्ने पैसे जोड़ियै मैह्नत करियै कुसै कम्म निं आई पूरी ब्यर्थ गेई केह् करना एह् नेहा फोन अस बगैर फोनै खरे इ'यां लेई लैत्ता नेईं फोन चलदा पागल होई इसी फोनै गी दिक्खियै अ'ऊं इन्ना गंदा फोन कदें निं लैत्ता में नेहा फोन लैत्ता गै लैत्ता गै पैह्ली बारी होर एह् बी निं चलेआ सोचा दी ही हून फोन लैत्ता कुतै किश बनाना होग वीडियो दिखगी मैंटे च पता चली जंदा कुसै मेरे जागतें गी स्कूला दा पढ़ने गी दित्ता दा होऐ पता निं चलै तां आदमी गुगल उप्पर बोलदा ते सारा किश आई जंदा हून केह् करना फोन गै निं चलेआ इन्ना मंदा फोन बौह्त खराब फोन आया में सोचे दा बी नेईं ही कि एह् नेहा फोन थ्होना मिगी हून इयै चाह्न्नी कि फोन बड़ा गंदा मिगी जां फोन मिगी जां पैसे मेरे बापस करी ओड़ो जां फ्ही मेरा मिगी कोई फोन बटाइयै देओ इन्ना गंदा फोन में केह् करना